آداب جی میں ٹریول آفس سے بول رہا ہوں بولیے جی

جی آپ کو بس سے جانا ہے یا کار سے یا ٹرین سے جی کار ہے میرے ہمارے پاس کار کی سویدھا بھی اپلبدھ ہے اگر آپ کار سے جائیں گے تو کم سے کم دو کار ہو جائے گا یا پھر ایک منی بس ہے تو منی بس آپ کر لیں گے تو اس میں آرام سے چلے جائیں گے ورنہ ٹرین کا ٹکٹ بھی سویدھا ہے اگر آپ ٹرین سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا جی جی دو کار جی بس کر لیجیے سہارنپور سے کانپور جائیں گے نا ہاں بس ای بیس ہزار روپئے لگ جائے گا آپ کو بیس ہزار جی جی آپ دو کار کریں گے تو کار میں تو اور زیادہ لگ جائے گا ہوں ٹرین سے آپ جانا چاہیں ٹرین سے آسانی ہوگی اس میں پیسہ بھی کم لگے گا اچھا جی تو میں بس کہاں بھیج دوں اچھا کون سی جگہ اچھا جی کتنی تاریخ کو اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چار اگست دو ہزار چوبیس کو منی بس بھیج دیتا ہوں آپ اس سے چلے جائیے اس سے سہولت بھی ہوگی جی جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بس میں ساری چیز ساری چیزیں رہے گی سیٹ وغیرہ صفائی ستھرائی اور بس میں اے سی اے سی لگا رہے گا آپ کو کسی چیز کی دقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ